उहा पखी जेके आहिनि उहा ॾिसण सां पाणि सुञाणे वेंदा ऐं जंहिं समुझो तोतो आहे साए कलर जो थींदो आहे हुनजी चुंभ ॻाढ़े कलर जी थींदी आहे ऐं हुनजो आवाज़ु मधुर थींदो आहे अहिड़े नमूने मोर आहे मोर नृतु कंदो आहे पंहिंजे मोर पींछ जो जेको हुनजो डांस आहे नृतु आहे उहो परे खां ई पधिरो थी वेंदो आहे त भई इहा ॻाल्हि आहे ऐं ही मोर ज आहे जेको नृतु करे रहियो आहे पंहिंजी कला ॾेखारे रहियो आहे मोर पींछ जेके मोर जा आहिनि उहे भॻवानु कृष्ना जे मथे ते बि संगारिया वेंदा आहिनि तंहिंजे करे हिन जो बि इलाही महत्वु आहे ऐं तोते जो महत्वु आहे हुनजी मिठी ॿोली राम जो नालो ऐं सुठो आवाज़ु सभिनी खे पसंदि पवंदो आहे